हल्लो हा कौ मां तव्हां केरु था ॻाल्हायो हा रक्षा भाॼी वारी तव्हां वटि भाॼी फ़्रैश मिलंदी आहे कहिड़ी कहिड़ी भाॼी विकिणंदा आहियो तव्हां सभु भाॼियूं मिली वेंदियूं त शिमिला मिर्चु गाजर पालक आलू प्याज सभु भाॼियूं मिली वेंदियूं पोइ तव्हां मां थोरो कम में रहंदो आहियां व्यस्त ऑफ़िस वेंदो हली आहियां शाम जो ईंदो आहियां छहें बजे तव्हां मूंखे गा भाॼियूं कीअं ॾींदव मुंहिंजे घरु कीअं पुॼाईंदव

हम्म ऑनलाइन में भाॼियूं त सुठियूं न मिलंदियूं आहिनि फ़्रैश भाॼियूं त ईंदियूं न आहिनि रखियलु माण्हू भाजियूं विकिणे रखंदो आहे उन्हनि सां माण्हूअ खे दिक़त थी थिए रखियलु भाॼी असां न वठी पाईंदासे न ऑनलाइन असां खे ऑफ़लाइन भाॼी अगरि तव्हां पंहिंजे कंहिं माण्हू खां फ़ोन ते ऑर्डर वठी मोकिलियो त उहो ज्यादा बहितरु आहे असांजे लाइ

अछा और भा त भाॼी मतिलबु तव्हांजी इकदमि फ़्रैश हूंदी आहे और भाॼियुनि जा रेट तव्हां ठीकु लॻाईंदा आहियो इअं न की आलू वीहें रुपए किलो आहिनि त तव्हां टीहें रुपए किलो लॻायो बज़ार खां घटि तव्हां कीअं ॾींदव तव्हांजी पंहिंजी खेती आहे छा भाॼियुनि जी अछा अछा हम्म त भाॼी हिकदमि फ़्रैश मिलंदी त मूंखे तव्हांखे केतिरी देर पहिरियों ॿुधाइणो पवंदो की मूंखे घरु भाॼियूं पुॼाए रखो त मूंखे टाइम सां भाॼियूं मिली वेंदियूं मां इन्द्रा नगर सेक्टर आठ अठाराह पटेलनगर में अछा अछा त भाॼियुनि जो स्टाक तव्हां वटि हर भाॼी जो हमेशा रहंदो आहे की तव्हां बि मार्केट मां घुराए पोइ ॾींदा आहियो थोरो सो टाइम मतिलबु केतिरो टाइम खपंदो तव्हां ॿ कलाक जे अंदरि असांखे बिहनि जहिड़ी भाॼी घुराए ॾई रखंदव बग़ैर मौसम जी अछा अछा

हा मां अठाराह पटेलनगर में रहंदो आहियां त तव्हां त पोइ भाॼियूं नोट करे वठो कल्ह शाम जो कल्ह शाम जो तव्हां मा वटि साढी छहें बजे भाॼियूं मोकिले रखिजो किलो किलो आलू किलो बसर ओ अधु किलो गाजर अधु किलो शिमिला मिर्च अधु किलो मटर ऐं अधु किलो बिह और अधु किलो भींडी अध किलो पालक और धाणा मिर्च विझी रखिजो अधु किलो टमाटर विझी रखिजो हा ठीकु आहे पनीर जी रिक्वायरमेंट जॾहिं हूंदी त मां तव्हांखे पनीर बि ॿुधाईंदुमि अञा तव्हां मूंखे हे भाॼियूं ॾियो ऐं इन्ही जा अघ एकदमि सही लॻाए मोकिलिजो और भाॼी एकदमि फ़्रैश मोकिलिजो अगरि भाॼी ज़रा सी बि उनीस बीस हूंदी और अगरि रेट जायज़ न हूंदा त मां भाॼी मोटाए रखंदोमांव और पैसा कटे वठंदोमांव इहा ॻाल्हि पहिरियों सम्झी रखिजो तव्हां न मूंखे आलू अहिड़ा खपनि जेके खाइण में मिठा न निकिरनि ऐं साफ़ु सुथिरा आलू हुजनि छो की असांखे शुगर आहे इन्ही लाइ भाॼी एकदमि फ़्रैश साफ़ु सुथिरी खपे हम्म पैसा तव्हां भाॼियुनि जा ऑनलाइन वठंदव की कैश वठंदव की अछा ठीकु आहे हलो पोइ तव्हांखे मां कल कलाकु पहिरियों फ़ोन करे रखंदोमांव हा जी जी ठीकु आहे ठीकु ओके जय झूलेलाल